हेल्लौ बारबि रेस्तुरेन्टना औ आं बेंतल सनाफुरनिफ्राय बुंदों नोंसिनि रेस्टुरेन्टना खैथायाव खुलियो आं आंनियाव आलासि फैदों नालाय नोंसिनि रेस्तुरेन्टआव आं जानो लांगोन आतजन नयजनसोनि जिरायग्रा जायगा मोनगोन ना दे दे खयथासिम थायो गारि दोन्नो थाखाय पारकिं दंखायो ना दे दे आं दा बेलासिनि फास्थासोआव थांगोन आंनो मोनसे टेबोल बुकिं खालामनानै दोन दे दे होनबा